ॿारहं दिसंबर उणिवीह सौ छहतरि सोरहं जून उणिवीह सौ एकहतरि पंद्रहं अप्रैल सन ॿ हज़ार वीह अगस्त ॿ हज़ार हिकु वीह मार्च ॿ हज़ार सत